ہمارے پاس پرندوں کو دیکھنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں جیسے کہ ہم اپنے چھت پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سے دیکھتے ہیں یا پھر اس کے بعد اگر اسے نہیں ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ ہی پرندوں سے محبت اور لگاؤ ہوتی ہے وہ کچھ لوگ تو دور بین سے دیکھتے ہیں اور ہم جب اپنے باغیچہ میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں پہ وہاں سے بھی دیکھتے ہیں وہاں تو اور طرح طرح کے پرندے آتے ہیں بہت سارے پرندے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم ان کو ہم لوگ جب فری ٹائم رہتا ہے تب جاتے ہیں باغیچہ اور پرندوں کو دیکھتے ہیں پرندہ دیکھنے میں ہی بہت پیارے ہی لگتے ہیں بہت پیارے ہی اور بہت چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے ہوتے ہیں وہ بہت ہی الگ الگ طریقے کے آواز نکالتے ہیں سب پرندوں کی آواز بالکل الگ الگ مختلف رہتی ہیں ان لوگوں کے آواز پرندوں کی بہت پیاری ہوتی ہیں بہت پیاری ہوتی ہے اور بہت ہی پیاری لگتی ہے دیکھنے میں سننے میں دیکھنے میں بھی جتنی پیاری لگتی ہے پرندے اور ان کی آوازیں سننے میں اس سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے سب سے زیادہ پیاری تو کوئل کی آواز ہوتی ہے کوئل کی آواز بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت ہی میٹھی آوازیں ہوتی ہیں مگر کوئل کو اکثر ہی ہم آم کے ٹائم میں دیکھتے ہیں جب ہم اپنے باغیچہ میں ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آم کے ٹائم میں تو وہاں پہ کوئل رہتی ہے کوئل جب وہ گاتی ہے تو اور زیادہ ہی پیاری لگتی ہے ہم لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کو ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ان کو بارے میں جانتے ہیں جب سائنس کے سے کرے تو پرندہ پرندہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور گرمی کے ٹائم میں پرندے پہ بہت زیادہ ہی اثر پڑتا ہے پرندے چھوٹی چھوٹی سی جان ہوتی ہیں وہ بہت پیاری اور اچھی ہوتی ہے پرندہ کے بارے میں اور کیا ہی کہنا پرندے تو بہت اچھی ہوتی ہے سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے خاص خیال رکھنا چاہیے سب کی پسندیدہ پرندہ الگ الگ ہوتی ہے تو میری تو سب سے زیادہ پسندیدہ پرندہ کبوتر ہے اور وہ ہم کو بہت پیاری لگتی ہے ہم اس کو گھر میں پوس رکھے ہیں اور وہ بہت پیاری لگتی ہے ہم اسے پالتے ہیں اس کو وقت وقت پہ دانہ دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اور وہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو بہت اچھی ہی لگتے ہیں اور ہم کو ان کا اور خاص خیال رکھتے ہیں اور ان پہ دھیان بھی دیتے ہیں ہم ان کو دانہ دیتے ہیں وہ بہت سارے جیسے گیہوں چاول اور پھر پانی دیتے ہیں ان کو صبح سام دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی دن میں بھی دے دیتے ہیں ان پرندوں پر کافی خیال رکھتے ہیں ان کے بارے میں کافی دھیان دیتے ہیں پرندہ بہت اچھی ہی پکچھی پرندے بہت اچھے ہوتے ہیں پرندہ بہت پیارے ہوتے ہیں پرندوں کے بارے میں اور کیا کہنا